हेल' आदसा बे बड'लेण्ड नामा आदसा औ आङो नोंथांमोनियाव बेरायनो थांनो नागिरदों र' गुबैयै मानि बड'लेण्डआव गुबैयै बे बड'लेण्डनि बड'लेण्ड हालामाव बेरायनायजों लोगोसे मानि बे बड' ट्राइबसफोरनि जेनुयेन बे कालचार बे कालचारनि सोमोन्दै एसे मानि मिथिजागोन नामा ओरैनो गुबैयै गुबैयै बड'लेण्डआव मानि माखौ गिबियै फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो आरो मा मोसानाय जायो बे फोरबोआव मा मा मा दामजु दामो फालाय बेयाव बबे समाव जायो बे बे फोरबोआ इंराजि एप्रिल दान लकेल बोथोरनि लकेल बोथोरनि मायबा दं नामा बेयाव मुंफोर बेयो गुबै गामियाव जायो ना बेयो सोहोरफ्रािव जायो फालाय ना गासिबो जायगायावनो जायो आदसा बे बे फोरबोखौ नायनो थाखाय बबे समाव थांब्ला नुहैगोन बबे समाव औ दे दे दे होनब्ला दे दे मिथिहोनायनि थाखाय साबायखर थाबाय